ایک زمانے میں ایک ایئر بڈس کے نئے جوڑے کے تلاش میں تھا جو میرے بجٹ کے مطابق ہو اور میری تمام سننے کی ضروریات کو پوری کر سکے تحقیق کرنے اور جائزوں کو پڑھنے کے بعد میں ایئر بڈس ایک سو اکتس تک پہنچا میں انہیں آزمانے کے لیے پرجوش تھا کیونکہ ان کے اچھے جائزے تھے اور میرے بجٹ کے اندر تھا تاہم ایئر ڈاپس ایک سو اکتس کے ساتھ میرا تجربہ اتنا مثبت نہیں تھا جیسا کہ میں نے امید کی تھی پہلا مسئلہ جس کا میں نے سامنا کیا وہ تھا اس کی کنیکٹوٹی ایئر بڈس اکثر میرے فون سے منقطع ہو جاتے تھے اور مجھے انہیں دوبارہ جوڑنا پڑتا تھا یہ بڑا مایوس کن تھا خاص طور پر جب یا تو میں کال پر ہوتا یا کوئی موسیقی سن رہا ہوتا آواز کا معیار بھی برابر نہیں تھا آڈیو اکثر گھل مل جاتی اور سمجھ میں نہیں آتی یا میں کال پر ہوتا تو دوسرے سرے پر موجود شخص کو واضح طور پر نہیں سن پاتا نہیں سن پاتا تھا یہ بڑا مایوس کن تھا کیونکہ میں نے ان ایئر بڈس سے بہتر آواز کے معیار کی توقع کی تھی ایک اور مسئلہ جس کا میں نے سامنا کرنا پڑا وہ تھی ان کی بیٹری کی زندگی ایئر بڈس کی چارج تیزی سے گھٹتی اور گھٹتے گھٹتے ایک دم ختم ہو جایا کرتی تھی اور میں انہیں بار بار چارج کرنا بھول جاتا تھا یہ بڑی تکلیف دہ تھی کیونکہ میں جہاں بھی جاتا اس کا چارجنگ کیس ساتھ رکھنا پڑتا تھا مجموعی طور پر بوٹ ایئر ڈاپس ایک سو اکتس کے ساتھ میرا تجربہ مثبت نہیں تھا کہ کنیکٹوٹی کا مسائل ہو آواز کی خراب کوالٹی ہو یا بیٹری کی مختصر زندگی ان تینوں مصیبتوں نے میرے لیے انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا بڑا مشکل بنا دیا میں اس پروڈکٹ کی یہ سفارش کسی ایسے شخص کو نہیں کروں گا جو اپنے بجٹ میں اعلیٰ معیار کے ایئر بڈس کی تلاش کر رہا ہو